अण्डाके केओ नहि हमरा झब झब अइबो नहि करैत छै अण्डाके मुर्गी अण्डा बेचै तऽ ओकरा राखैत छियै सम्हालिके नहि होइत छै तऽ आटामे कऽ दए दै छियै ओहू से नहि होइत छै तऽ चाउरके अथीमे दए दै छियै नहि तऽ एगो कोठीमे कऽ राखि दै छियै आराम से पड़ल रहै छै नहि होइत छै ओहूसँ बढ़िआँ बच्चा सबसँ बचा कऽ कौआ मैनासँ बचा कए ओकरा एगो सिक्का बान्हि दै छियै ओहि सिक्का पर एगो चँङ्गेरीमे दए कए राखि दै छियै नहि तऽ ओकरा हइ छै तऽ रोटी बनाए कऽ खा लै छै बाल बच्चा नहि मन होइ छै सबजी बनाए कऽ खाए लै छै सबकिछुके जे छै सम्हालिके राखैत छियै मुर्गीके अण्डाके मुर्गीके मुर्गी जब अण्डा फोड़ै छै तऽ ओहि बच्चाके सम्हालिके राखैत छियै ओ बच्चाके कौआ मैनाके डर से बचा के राखै छियै घरमे कऽ खुद्दी छीटि दै छियै आओर आटा छीटि दै छियै ओ बच्चा खाइत रहैत छै केबाड़ लगाए कऽ बन्द कर दै छियै कोइनी करि कए राखैत छियै मुर्गीके मुर्गी कऽ अँ अण्डा कऽ मन होइत छै जेकरा रोटी बनाए कऽ खाइत छै रोटी बनाए कऽ खाइत छै जेकरा सबजी बनाए कऽ खाइके मन होइत छै सबजी बनाएके खाइ छै नहि अण्डा फोड़ैत छै तऽ अण्डा फोड़ै लए सेबै लए राखि दै छियै ओहिपर मुर्गी सब मुर्गी से बचाके अण्डा कऽ राखैत छियै जे मुर्गी नहि फोड़ि दिए ओ सड़ैत नहि अण्डा मेघ से बचा कऽ राखैत छियै जे मेघ अथी होइत छै तऽ ओ अण्डा सड़ि जाइत छै ओहि सड़ैके डर से ओकरा बढ़िआँ से बचा के राखैत छियै सबकिछुके सब मुर्गीके बच्चाके सम्हालि कऽ घरमे कऽ राखैत छियै घर से बाहर नहि जाइ लए दै छियै घर से बाहर जे जाइ छै तऽ कौआ मैना लए कऽ भागि जाइत छै ओकरा बढ़िआँ से बचाए कए राखैत छियै ओहि मुर्गीकेँ बढ़िआँसँ दाना दै छियै पानि दै छियै ओकरा बढ़िआँसँ इन्तजामसँ घरमे कऽ राखैत छियै घेरामे दए दै छियै चरै छै ओतना दूर देखैत रहै छियै देखभाल करै छियै जे कुत्ता नहि लए लए जाए बिलाइ नहि लए जाए सबकिछु से बचा कऽ राखैत छियै ओहि अण्डाके मुर्गी नहि फोड़ि कऽ पी जाए ओहि खातिर ओकरा बचा कऽ सम्हालि कए राखै छियै सबकुछ कए सम्हाइल कऽ बढ़िआँ से राखने राखैत छियै बढ़िआँ करैत छियै ओकर सब सेबा सत्कार जेना हइ छै तेना राखैत छियै ओ मुर्गीके जे छै से अण्डाके रोटी बनाए कऽ बाल बच्चा खाए लै छै नहि होइत छै सबजी बनाए कऽ खाए लै छै नहि होइ छै तऽ हँ फोड़ै लऽ ओकरा सेबै लऽ राखि दै छियै बढ़िआँ जगहमे कऽ इज्जामसँ सेबतै तऽ बच्चा होयतै ओ बच्चासँ आओर मुर्गी बढ़तै ओ बढ़तै तऽ ओकर कोनो बेच कऽ कोनो चीज कए लेबै दुइ पैसा उइसा आगू बढ़ि जाएम ओहि खातिर बढ़िआँसँ ओकरा राखैत छियै बढ़िआँ आर चीज करैत छियै